میری سب سے بڑی طاقت میرے ماں باپ ہیں جو اتنا سپوٹ کرتے ہیں ہمیشہ میرا ساتھ دیتے ہیں ماں باپ کے بنا جیون کی کلپنا بھی نہیں کر سکتے ہیں انسان کا جیون کال لمبی ہوتا ہے پریوار کے ساتھ سُکھ دُکھ جھگڑا پیار پریشانی کے ساتھ بیت جاتی ہیں اکیلے جیون جینا اسمبھو نہیں ہے لیکن یہ اسمانیہ ہے اور میری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ میں کسی پہ بھی بھروسہ کر لیتی ہوں یا وشواس جلدی کر لیتی ہوں جو آگے جا کر مجھے بھاری پڑ جاتا ہے وہ آگے مجھے ہرٹ کرتے ہیں اور جھوٹی اُمید دلاتے ہیں میں کسی کی بھی باتوں میں جلدی سے آ جاتی ہوں یہی میری سب سے بڑی کمزوری ہے اور